प्रणाम सर प्रणाम सरजी ठीक अइ सर भऽ रहल छै जे मैथिलीके जे छै ने बारेमे अभी हमसब पढ़ि लिख रहल छी ट्रेनिङ्ग कऽ रहल छी कनिटा अहाँ अपन जे छै वक्तव्य देतिए

हँ मैथिली लिखै पढ़ैके बारेमे कनी हमरा समझा देतिए ने

जी सर जी जी सर जरूर

जरूर सर जरूर जरूर जी सर जी सर जी सर प्रणाम